में अपने राज्य कोला बाह्र गेई हिमाचल ते मिगी दसदे हे कि भई मेरा जागत बमार हा कन्नै आपूं बी बमार थी मिगी दसदे हे कि हिमाचल जाओ अस कुसै कन्नै हिमाचल गे हे जाइयै असें सुक्खन कीती ही उत्थै ते मिगी बड़ा शैल लग्गेआ शक्तियां बैरी दा बूह्टा उत्थै ते उत्थै जाइयै बौंह्दे ते धौलीधार जाइयै शनान करदे शनान करियै आह्नियै दर्शन करदे ते बाबे दे बड़ा शैल मेरा जागत ठीक होई गेआ हा ते कन्नै आपूं बी ठीक होई अ'ऊं हून तगर मिगी बड़ी गै शैल जगह् लगदी ते अस फिरे उत्थै गुरूदुआरे दिक्खे मत्थे टेके कन्नै सत्संग सुनेआ पूरी समझ लग्गी मिगी ते हून मेरा बार बार मन करदा उत्थै गै जां

में उत्थै गै मत्था टेकदी कोई बी निक्का मुट्टा कारज करना होऐ ते अ'ऊं उत्थै गै मत्था टेकनी कि बाबा जी तुसें गै करना ई उ'ऐ मेरी मनोकामना पूरी करदे भी ओह्दे बाद च अस अंबरसर बी गे ते उत्थै तलाऽ मच्छियां दिक्खियां बड़ा शैल लग्गेआ उत्थै सुन्ने दा मंदर दिक्खेआ में इन्ना शैल रंग बिरंगियां मच्छियां उत्थै मेरा बड़ा मन लग्गेआ ते उत्थै इ'यां मेरा मन निं करै कि घरै गी आवां अ'ऊं इन्ना शैल मन लग्गी जा कि मिगी घर बी भुल्ली जंदा ऐसी जगह् जाना मिगी बड़ा शैल लगदा अ'ऊं चाह्न्नीं कि सारे मेरे बच्चे बी उत्थै लग्गन सोचनी कि एह् गल्ल भई ते ओह्बी इत्तै लैनी गी लग्गन जां भी अ'ऊं राधा स्वामी गेई ब्यास उत्थै बी मेरा बड़ा मन लग्गेआ ते में पंज छे दिन कट्टे शैल इ'यां मिगी घर बी भुल्ली गेआ ते मिगी घरै दा चेत्ता बी निं रौंह्दा ते मेरा इ'यै मन करदा कि में इत्थै गै रवां सत्संग इत्थै सेवा करांऽ ते सुना ते सत्संग सुना ते इं'दी सेवा करांऽ ते चलदी र'वां ते उत्थै बी बड़ा प्यारा लग्गेआ ते लस्सी बी बड़ी शैल होंदी ते लाई दी होंदी उ'नें ते खाने पीने गी ओह् निं होंदा ते कुसै गल्लै दी परेशानी